की अहाँके कोनो एहन प्रतियोगितामे भाग लैत छी जे राज्य या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होयत अछि एहन करबामे अहाँके की अनुभव अछि जखन हम पढ़ैत छलहुँ पहिने तऽ मिडिल इस्कूलमे नाम आयल आ मिडिल इस्कूल एलामे नाम लिखयलासँ हमरा सभकिछुके धीरे धीरे अनुभव करय लागलहुँ हँ तखन ओकरा बाद फेर जखन ओ मिडिल इस्कूलके पारकऽ कऽ हाईइस्कूलमे उच्च विद्यालय सुखपुरमे नामाँकन भेल तखनसँ हमर सङ्गीत आ आचार विचार देखिके जे मास्टरसभ छलथि हमरा क्लासमे पढ़ाबैत क्लास टीचर रहथि आ ओ हमरा सभके जे ज्ञान दैत रहथि से एतेक नीक हमरा लागति रहऽ जकर कि वर्णन मुँहसँ नहि कयल जायत हुनकर बखान कोना करी तऽ कम पड़ि जायत एहि लऽ कऽ हम एतेक आगाँ तक बढ़लहुँ आ पन्द्रह अगस्त छब्बीस जनवरी शिक्षक दिवस एहिसभ पर्व जे आबति छलऽ तऽ एहिमे हमर मान सम्मान हमरा गीत नाद गाबिके तखन जखन मास्टरसभ रिटायर भऽ कऽ अपन अपन घर जाइत छलाह ओहिमे समदाउन गाबि गाबयके खातिर हमरा बजाओल जाइत रहय एहि सुखपुर गाँवमे हमर नैहर सेहो छै आ एहि जगह हम रहिके अपन सभ काम करैत छलहुँ आर पन्द्रह अगस्त आ छब्बीस जनवरी जखन पर्व आबति रहय आ माता सरस्वतीके बसन्त पञ्चमीके जे पूजा होइत रहय तऽ इस्कूलमे हमर एगो अलग महत्व रहय जाहिसँ हम पद प्रतिष्ठा एतेक पैघ तक छूबए के कोशिशमे रहु आर जखन विवाह शादी भऽ गेल ओकरा बाद जखन हम सासुर गेलहुँ तऽ हमरा सासुरमे सामा चकेवा नाग नागिन हाथी एहिसभ बनबयके लेल सास ननद सेहो अनुमति दिअ जे बनाउ आ अपन पूजा करु तऽ हम ओहोसभ करय लागलहुँ आ रङ्ग पेण्ट कएकऽ सामाके पर्व जे कार्तिक मासमे होयत अछि छठिके खरना दिन एहि माताके सुमिरन कएकऽ आ तखन गीत गान सेहो गाबय पड़ैत अछि आ माँ सामाकेँ जाहि दिन विसर्जन होइतए पूरनमासीके दिन ओहि दिन समदाउन गाबिकऽ आओर भाय बहिनके नाम लऽ कऽ हमसभ सामा भसाबऽ जाइत रहहुँ आ जाके अपन सामा विसर्जन करैत छलहुँ ओकर रङ्ग पेण्टमे हमरा टोल मोहल्लाके लोक से आबति छल अखनो धरि आइ धरि जतएके विवाह होइत अछि समाजमे तऽ हमरे हाथी नाग नागिन बनबयके सभ आज्ञा दैत छथि जे हमरा बना दिअ हमरा पेण्ट कऽ दिअ एहिसभ काजमे हमर बहुत स्वलग्नपूर्वक हमसभ काम करैत छी